تعلیم نے ثقافتی طریقوں میں بہت ادارہ کیا ہے جیسے کے پہلے کے لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے کوئی نئی نئی ٹیکنالوجیز نہیں تھیں جس سے کہ مشینوں میں بھی بہت کمی تھی لوگوں کو بہت سارا کام کرنا پڑتا تھا بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی اب نئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں اُن کے انوینشن سے جیسے کے واشنگ مشین کا آنا اوون کا آنا چولہے گیس کا آنا اور بہت سے برتن ایسے جس میں کہ کھانا بہت جلد ہی بہت کم سمے میں پک جاتا ہے بہت کم وقت میں بہت سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں پہلے ٹراسپوٹیشن وہ آنے جانے کا وقت بھی بہت لگتا تھا مگر جیسے کہ تعلیم آگے بڑھی نئی نئی چیزوں کی ایجاد ہوئی جس سے کہ انسان کا سفر بہت آسان ہُوا اور انسان کی زندگی بہت آسان ہو چُکی ہے اِس کے علیحدہ تعلیم نے ہمارے روز مرّہ کے زندگی کے علیحدہ ہمارے صحت پر بھی بہت اثر کیا ہے جیسے کہ نئی نئی دوائیں آ چُکی ہیں اب انجیکشن آ چُکے ہیں جس سے کہ ذرّہ سے ذرّہ بیماری بھی دور کی جا سکتی ہے اور انسان صحت یاب ہو سکتا ہے